भारत देश ही एक विविधतायेची भूंय ह्या भुंयेंत सावार परबीं आनी सुटयो मनयतात तशेंच भारत हो एक देश जंयसर परबेच्या निमितान लोकांचे एकचार लोक लोकांचो विश्वास लोकांचो मोग तशेंच ह्युमॅनिटी म्हणटा तें एकामेकाक दिश्टी पडटा मुखेल मनयल्ल्यो परब्यो भारताच म्हळ्यार दिवाळी अशें म्हणटात की दिवाळी हो एक उजवाडाचो उजवाडाचे उजवाडाची परब दिवाळी ही आमचे हिंदू जैन सीख आनी बुद्दीस्ट लोक मनयतात दिवाळे दिसा सगळे सगळे हिंदू आनी सगळे हिंदू जैन सिख्स आनी बुद्धिश्ट लोक आपल्या घरा घरांनी दिवे लायतात पंट्यो पेटयतात तशेंच लायटी लायतात आनी एका वायट शक्तीचे वायट काळ्या शक्तीचो वायट काळ्या शक्तीचेर उजवाडाची जेद दाखोवपाक ही परब आमी मनयतात ह्या दिसा आमी माता लक्ष्मीची पुजा करतात तिका सांग तिका जेणेन आमंत्रण तिका आमी आमच्या घरांत आपयतात तिका तिजी पुजा करतात तिका फुलां भेटयतात तिका फळां भेटयतात आनी तिजो आशिर्वाद मेळचो म्हणून आनी ती आमच्या घरान सदांकाळ रावची म्हणून तिका तिचे कडेन प्रार्थना करतात तशेंच दिवाळे कडेन एकामेकागेर लोक वयतात परबी दितात गोडाचे वाटतात आनी सुरसुरी आनी पावस अशे वेगवेगळे फोग लायतात आनी हो उत्सव मनयतात तशेंच दुसरो उत्सव तशी दुसरी परब म्हळ्यार होळी होळी होळी म्हणल्यार रंगांचो रंगांची परब आनी ही परब येता चडशी मार्च म्हयन्यांत सगळे लोक होळये दिसा एक येवन रंग रंगांनी आपलो प्रेम उखतायतात नाचतात गायतात आनी ही परब बऱ्याशे नुमेदीन मनयतात ही पुजा ही परब लेगीत वायटा विज वायटाचेर विजयाचो वायटाचेर जैताचे वा विजयाचे प्रतीक अशे आमी मनयतात दुसरी परब उमेदीन मनयतात ते म्हणल्यार आमगेले आमचे मुस्लीम भाव भयण ती म्हळ्यार ईद उल इफर ही परब रमदान म्हयन्याच्या अखेरी दिसा मनयतात रमदान म्हयन्यांत आमचे मुस्लीम भाव भयणां पुरायपणान क कडक उपास धरतात ते फकत सकाळचे स मेरेन चार तेसो अशें कितें तरी टायमींग आहा तेंचो ह्याच वेळा वेळा दिसांनी ते खातात आनी पुराय फुल्ल मागीर दीस तो ती उपास करतात ह्या उपासा वेळार ती कुराण आसता देवा कडेन प्रार्थना करतात आनी जे लोक जे थोडे गरीब आसता तांच्या परस तांकां ती मदत करता तांचे कडेन तांकां जाय जी जाय कितें नाका ते पळयतात आनी तांकां आदार करतात अशे तरेन हो आमी आमचे क्रिस्त आमचे मुस्लीम भाव भयण ईद मनयतात आनी दुसरो व्हड दुसरी व्हड परब म्हणल्यार आमचे नाताल नाताल हें आमचें क्रिस्ताव भाय भाव भयण मनयतात आमचे जेजू क्रिस्तां रातचे बारा वरांचेर जल्माक येता आनी हे हे व्हडा उमेदीन आमचे क्रिस्तांव भाव भयण मनयतात क्रिसमस नाताला दिसा आमचे नाताला दिसा ती व्हड क्रिसमसाचे ट्री आसता ते सजयतात लायटी लायतात हिंदू भाव भयणां एकामेकागेर आपयतात तांकां फ फ गोडाचे दितात तशेंच दोस बिबिंका आनी खूब किदें किदें किदें करतात आनी लोकांक वाटसात हो नाताल हो एक मोगाचो आनी शांतीचो आनी उमेदीची परब अशी मनयतात आनी सगळ्यांत व्हड आनी सगळ्यांत व्हड अशी परब म्हळ्यार आमचे स्वतंत्रता दिवस तो येता पंदरा ऑगस्टाक पंदरा ऑगस्ट नायन्टीन फोटी सेवेन वर्सा आमकां भारत देशाक ब्रिटिशांतल्यान ब्रिटिशा कडल्यान आजादी मेळ्ळी आनी हाचे आजादीचे प्रतीक म्हणून आमी हो दीस मनयतात रा लाल लाल किल्ल्या कडेन त्या दिसा व्हड सकाळच्यान सकाळच्या स म्हयनेसून कार्यक्रम आसता जशें की परेड आसता मागीर रायफलाचे आसता खूब सगळे आमचे पुलीस आर्मी नेवी सगळे वांगडा मेळोन हो ही हो पंदरा ऑगस्ट दीस व्हडा उमेदीन मनयतात